اتر پردیش میں تفریحی مقامات کے لیے کچھ خاص جگہیں تو ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں بڑے لوگوں نے اپنے بہترین اور بڑے رسارٹ بنا رکھے ہیں اسی کو لوگ فارم ہاؤس بھی کہتے ہیں یہاں کرکٹ اور فٹ بال کھیل کر لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تفریح کے لیے اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں اس کے لیے یہاں ڈھابوں کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے یہاں لوگ اپنے پریوار کے ساتھ جاتے ہیں یہاں بچوں کے یہاں لوگ اپنے پریوار کے ساتھ جاتے ہیں بچوں کے کھیلنے کا بھی نظم ہوتا ہے گانے سننے کا بھی انتظام ہوتا ہے ہمارے شہر مئو کے مشہور ڈھابوں میں مون ڈھابا سیسا ڈھابا بہت مشہور ہے یہاں بھی بچوں کے کھیلنے اور کودنے کا سامان رکھا جاتا ہے اس کے کئی ریستوران ہیں جو کھیلنے کے لیے یہاں تک کہ ان کا نام بھی ہنگر گیم ہے